हाँ हैलो हाँ हाँ जी क्या कह रहे हैलो हाँ कहिए अरे हम लोग तो मोदी जी को वोट देंगे मोदी जी बुला रहे हैं मोदी जी की वजह से हम हाँ हाँ हाँ तो मोदी राम सूरत राय हाँ पहले थे अर्जुनराय अर्जुन राय से हमरा से पड़ जाए राम सूरत राय हाँ

हाँ र हाँ हाँ पहले तो मोदी जी मोदी जी का आदमी है मोदी जी को वोट दें मोदी जी कमल छाप याद है मोदी जी का मोदी हाँ राज हाँ

मोदी जी को निकालना है मोदी जी जला रहा है ना देश को हाँ ज़रूर अरे सब देखो जान प्रान द देब जान हाँ आँ

हाँ सब कमल पर सब कमल हमरा सब के जान हाँ अपने आव एक बे हाँ

रोके क ह्यगो उहो होना ही है वह होना ही

हाँ आइए जी हम आपको जान आप आइए ना आप आई हाँ ज़रूर आइएगा मोदी जी को तो बोट देना ही देना है मोदी जी हम लोग को जिला रहा जो देखते हैं रासन सस्ता दे रहा है फीरी में हँ वह वह भूल जाएँगे